हाँ मेरे मनपसंद टी वी शो हैं जिनमें से एक बिगबॉस भी है बिगबॉस में बहुत सारे सेलेब्रिटीज़ आते हैं उसका होस्ट जो है वह सलमान ख़ान है एक तो यह भी मुख्य कारण है जिसके कारण से मुझे बिगबॉस पसंद है कि उनके होस सलमान ख़ान हैं सलमान ख़ान मेरा बहुत फेवरेट हीरो है बिगबॉस में बहुत सारे सेलेब्रिटीज़ आते हैं जो अपना व्यक्तिव दर्शाते हैं दर्शकों को बिगबॉस में वही विनर होता है जिसको दर्शक बहुत सारे फ़ोटो से जिताते हैं जिसको दर्शक बहुत सारा पसंद करते हैं और भी मुझे बहुत सारे शोज़ पसंद हैं जैसे कि डांस इंडिया डांस इंडियन आइडल और भी रियेलिटी शो उसमें से एक इस्पिलिट्सविला भी पसंद है उसमें बहुत सारे युवक और युविकाएं आती हैं और अपना कनेक्शन ढूँढती हैं और भी जैसे कि डांस इंडिया डांस भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है तो डांस देखना भी अच्छा लगता है इंडियन आयडल भी जो शो है टी वी का वह भी मुझे बहुत पसंद है बाकी बिगबॉस ही सबसे ज़्यादा अधिक मुझे प्रिय है क्योंकि बिगबॉस में बहुत सारी लड़ाइयाँ दिखाई जाती है और लड़ाइयों से एंटरटेन होते हैं एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है बिगबॉस में इसलिए वह शो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें बहुत सारे अभिनेत्री अभिनेत्र आते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं बहुत सारे टास्क भी हाेते हैं टास्क टास्क के कारण वह और भी अच्छा लगता है इसीलिए मुझे बिगबॉस बहुत पसंद है